हेलो आर के ट्रेवल्स से बात हो रही है सर मेरा नाम सुभाष है और मुझे आने वाले दिनों में यात्रा पे जाना हैं अपने साथियों के साथ तो आपके यहाँ से मुझे गाड़ी बुक करानी हैं जी करीबन छः सात लोगों की जिससे आराम से जा सकें हँ पचमढ़ी के आसपास जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ जाने का विचार चल रहा है

हाँ तीन दिन का है

हाँ वहाँ से होते हुए भोपाल आते हुऐ जो पर्यटन स्थल पड़ें वहाँ भी हमने सोचा है जी जी तो जो भी आपका चार्ज होगा उसमें ड्राइवर और उसका चार्ज मिला के और जी और उसके खाने का और जी ये सब मिला कर आप बता रहे हैं

तो ठीक है सर आप हमें जो भी पूरा विवरण हैं वो हमें बता दीजिएँ फिर उस हिंसाब से हम विचार करके आपको बताते हैं जी ठीक है सर जी मैं आपको लगाता हूँ आधे घंटे से फोन जी जी धन्यवाद